जों जोंथ' बेबायदिनो ओंखामखौ सङो जों उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनानै फैनाय जों बिमाफोरजों सोलोंखायो ओमफ्राय माबायदि संनांगौ बबेबायदि माबाखौ बेखौ जोङो सोलोंबाय रोङो ओमफ्राय जोङो माखासे टि भि फोरावबो जोङो नायो संनाय खावनायनि बेलायाव ओमफ्राय आरो जोङो ओरैनो जों सोलोंनानै बेखौ उन्दैनिफ्रायनो जों मावनानै जाबोनाय ओंखामखौ बेबायदिनो माइरंखौ सुयो आरो दै थिक जखानि होनानै जोङो बेबायदिनो अर जरायनानै अरदाबाव सङो सोरबाया बेबायदिनो गेसआव सङो ओमफ्राय जों फोमोनो आरो आरो बेबायदिनो दालि ओंख्रि दालिखौबो बेबायदिनो एवबाय सामब्राम एसे होबाय थाव होबाय बिदिनो एवनानै दै होबाय ओमफ्राय फोमोनबाय आरो ओमफ्राय लाफा ओंख्रि मेसेंनि लाफा ओंख्रि बेखौबो जोङो दैफोरखौ फुदुंग्रोजायो थाव होनांलाया बेखौ ओमफ्राय बिदिनो संख्रि होबाय खारदैफोर एसे होबाय ओमफ्राय बेखौ आरो जों फोमोनबाय आरो बेजोंनो जोङो माने मोजां खालामनानै जों जानो हायो आरो आरो बेबायदिनो नारजि ओंख्रिफोरनि बेलायावबो बिदिनो नारजिखौथ' सोमग्रोनाय जायो एसे गुरै खालामग्रोनाय जायो आरो बेखौ खारदैजों एवनानै दै होयो बेखौ प्रेसार कुकारावबो माने गाबहोनानै माने संनानै बेखौ गुरै खालामनो हायो एबा थौफ्रावबो बेखौ संनानै गुरै खालामनो हायो आरो ओमफ्राय बेखौ अ अमा बेदरफोरजोंबो मोजां जायो बेयो बिरादनो जेखुनु जाजायो आरो बेयो अमा बेदर मेजेमफोरजों सङो गोथाव जायो ओरैनोबो बियो जाजायो आरो मा होनो बेबायदिनो थास' आथिंफोर मैगं बे थास' आथिंफोरखौबो जोङो खानानै लायो आरो जोङो बेखौहाय मा भाजा टाइपबो जों भाजाबो एवनानै जानो हायो आरो बिदिनो बिदै एसे होनानैबो जाजायो आरो बेयो मा होनो आरो ना एसे ना गोरानफोर होयोब्ला आरो बेयो साबसिन जायो आरो थास' आथिंफोरा आरो बेबायदिनो अनेक रोखोम मैगं दङ बेबायदिनो लाय मैगं मुलाफोर बेबायदिनो कबि बेबायदिनो कबिफोरखौ बेबायदिनो एवजायो आरो कबियाबो बेबायदिनो खावब्रै खालामनानैबो बेयो रुनानैबो बयल खालामनानै बेयो माने रुनानैबो बेयो जाजायो आरो माने बे देहानि थाखाय बिराद मोजां आरो बेयो बे रुनानै जानाया हाल्दैफोर एसे होबाय ओमफ्राय बानलु थायनैसो ओमफ्राय संख्रि बिराद मोजां जायो आरो देहानि थाखाय बे कबिआ रुनानै जायोबा आरो आलुनि बेलायावथ' आलुआवथ' आलुआथ' अनेक रोखोम जाजायो बेयो रुनानैबो बेयो बाथोन सिफ्लेनानै जाजायो बेखौ फिसा फिसा हानानैबो ओ फ्राइ एवना जाजायो आरो बेखौ दालि बायदि झलबो बानायनानै गोबा गोबा हानानै साग्लिनानैबो बेयो जाजायो बेदरफोरजोंबो बेयो अनेक रोखोम बेयो आलुनि बुस्थु आलु होननाया बे आलुआ बेबायदि बाहायजायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनि माखासे संनाय खावनाय जानाय देहानि थाखाय बे जों बेबायदि माखासे आलादा आलादा टाइप बेबायदि बानायनानै जोङो जानो हायो आरो मैगं थायगंफोरनि गेजेराव आरो बेबायदिनो दङ नै अनेक रोखोम मैगं बिदिनो भिन्दि दङ भिन्दिफोरखौबो बेबायदिनो भाजा जायो सोरबाया एसे माहोनो एसे बिदैफोर खालामनानैबो जायो भिन्दि मैगं आरो बेबायदिनो माने दाङा मैगं दङ जोंनि बेबायदि बर'नि गेजेराव बिदिनो भाजा जानो आरो बिदि मोनसे सबाय सबाय बिमा बिदि दङ बेबायदि भाजा जाग्रा माने जोङो बेफोरखौ माने गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो बानायनानै जोङो जानो हायो आरो जायो जोङो मावो आरो बे खामानिफोरखौ गासैखौबो जों आङो सोलोंनानै फैजोब्बाय ओमफ्राय बेफोरखौ आङो गासैखौबो मावनो हायो